हेलो जोमैटो के औफीस से बोल रहे हाँ जी मैंने आप के यहाँ एक औडर दिया था तो वह औडर जो है मेरे जो है पुराने पते पर पहुंच गया है तो आप कृपया अपने डिलेवरी बॉय को बोलिए कि वह जो है ये औडर मैं जहाँ अब रहती हूँ मेरा नया पता होगा चावड़ी बाज़ार वहाँ पर आप भिजवा दीजिए और खाना जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए गर्म होना चाहिए अब आप किसी दूसरे डिलेवरी वाले को बोलिए या जैसे भी आप को उचित लगे मुझे खाना ऐसा दीजिए कि जिससे मेरे घर आए हुए गेस्ट संतुष्ट हों खाना ठंढा नहीं होना चाहिए और साथ में कुछ प्लेट्स स्वीट्स वग़ैरह भी आप भिजवा दीजिएगा और ऐसा कुछ विशेष तो नहीं चाहिए लेकिन आप खाना थोड़ा जल्दी भिजवाने का कष्ट करें आप की ये अति कृपा